شینا ٹریول سے بات ہو رہی ہے میں نے آج ٹیکسی بک کی تھی ایئرپورٹ کے لئے ایئرپورٹ کے لئے جانے کے لئے جو ابھی تک نہیں پہنچی مجھے کہیں ٹائم پر پہنچنا تھا میں نہیں پہنچ پائی اس کی اس کی لئے آپ کی ٹیکسی کی وجہ سے میری فلائٹ بھی مس ہو گئی تو میں آپ کو اب پیسے بھی نہیں دینے کی اور آپ کے یہاں سے کبھی ٹیکسی بک بھی نہیں کرنے کی